हम सुपौल जिलाके सुखपुर गाॅंवके निबासी छियै ई गाॅंवमे बहुत जादा बदलाब भेल छै हम हमर ई गाॅंवमे पहिने बिजली नहि रहै आब बिजली छै दुकान सभ बहुत जादा नहि रहै आब छै दुकान तकर बाद इसकुल नहि रहै पहिने एक दूटा रहै इसकुल आब इसकुलो बहुत जादा छै हर जगह पानिके ब्यबस्था छै पहिने पानियोके ब्यबस्था नहि रहै बहुत गम्भीर समस्या रहै लेकिन आब बहुत जादा बिकास भेल छै

सड़क पहिने रहै थाल खींच रहै आब सड़को बनि गेल छै पहिने घर के लोकके घर टाट फड़कके बनल रहै लेकिन आब घर घरमे छतके छतके घर बनल छै सभके आब शिक्षोके ब्यबस्था बहुत बढ़िऑं छै इसकुल सभ बहुत जादा बनि गेल छै